डेंगू ऐं मलेरिया जी बीमारी मछरनि सां थींदी आहे हिननि बीमारियुनि में ख़ून में मौजूद प्लेटलेट्स घटि थियणु लॻंदा आहिनि माण्हू पूरो मरण जहिड़ो थी वेंदो आहे हिन सां बचण लाइ पहिरीं त पूरी ॿाहुनि वारा या शरीर खे पूरो ढके सघो अहिड़ा कपिड़ा पाइणा खपनि हथनि पेरनि ते कड़ो तेल बि हणिणो खपे घर में किथे बि पाणी भरियलु हुजे त हुते साफ़ सफ़ाई रखणी खपे संडास सडांजा जा दरवाज़ा सदा ई बंदि रखिणा खपनि कूलर जो पाणी थी सघे त रोज़ जे रोज़ मटणु खपे बारिश जे ॾींहं में आसे पासे किन ऐं कीचड़ थी पवंदो आहे त थी सघे त घर में जॾहिं बि अचूं त कपिड़ा लटा मटो ऐं बारिश जे ॾींहं में ॿाहिरो खाधो बि न खाइजे घर जो खाधो बि हलिको फुलिको ई खाइजे पीअण में नारेल पाणी फल फ्रूटनि जो जूस पाणी उॿारे पीअणो खपिजे ईअं करण सां घर में बीमारी अचण खां पाण रोके था सघूं